गावनि जिरायनाय समखो जों माफ्रै बारग'होयो बिनि सायाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां खोथाफोर दं सेथियावनो आसाम रायजोआ जोबोर गिदिर रायजो आरो बे जाय बे रायजोआवहाय जायगा लायै जायगा सानखान्थिफ्रा एबा साननायफ्रा बयबो मोनसेयानो जायो बा अबेबा मोनसे जायगायाव एसे आलदा आलदा जायो जों मोनथिगौ जोंनि आसामा हारि माहारिफोरनि मोनसे थागिबि आरो बेयावहाय बेवहाय गावनि जिरायनाय समाव सेथियाव जायगा लायै जायगा नखर नखरफ्रा मोनसे जमा जानानै नखरनि नखर जेरै बिमा बिफा फिसाज्ला फिसाजो बा बिबौ बिबै जमा लारायनानै दुखु सुखु बिथांमोना लारायो गावनि जिरायनाय समाव आरो जायगा लायै जायगा जों नुनो मोनो गोबाङानो माने गावनि जिरायनाय समखो सोरबा लेखा फरायनानै बा सोरबा लेखा फरायनानै बा बायदि रोखोमनि गियान आरजिनो बिथांमोना बे गावनि जिरायनाय समखो बाहायो आर थामथियाव जों मिथिनो हायो जेरै सोरबाबा मबेलाव सिनेमा नायनानै बा सोरबा मबेलाव गान खोनासंनानै बा सोरबाबा मबेलफोरावहाय गोदान गोदान फैनाय भिदिअफोरखौ नायनानै बिथांमोना बेयाव गावनि जिरायनाय समखो बारहोयो बा सोरबाबा जिरायनाय समाव जिरायनाय समखो गावनि साखाथियाव थानाय नखरफोराव एसे थांनानै खबर लाहैनानै बिथांमोनजों जिरायहैफानानै बिथांमोना बे गावनि जिरायनाय समखो बेयाव मोजांहै बारहोनो हायो आरो आरो जि जिरायनाय सम बे जिरायनाय समाव गोबां नखरफोरा माने गावजों गाव बिदिनो खबर लालायो बा बेरायग्लाङो फिफोरनोसै